जोंनि भारतनि सोलोंथाइया गोबांथार माबाफोरसो जेंना जानानै दङ आरो मोजां सोलोंथाइ गैया मोजां स्कुल कलेज गैया बेंथल बेंथल कलेजआव एम ए बेफोरबायदि गैया जोंनि बेनि खुदिया गथ'फ्रा मोजां सोलोंनो मोना मोजां स्कुल कलेज गैया दङब्लाबो इसिबां सुबिदा गैया कलेजफ्राव एम ए फ्राव फरायनांगौब्ला साइन्स कलेज इन्जिनियार कलेज गुवाहाटीबादियावसो थांनांगौ गुवाहाटी बादियावसो थांनांगौ आरो बेबायदिनो फरायगासिनो दङ जोंनि सुबिदाखौनो मोजाङै मोना जाहाथे मोजां सुबिदा मोनो बेफोरबायदि आरोखि जोंनिहाय गोबांथार जेंना लामाफ्राबो गारि मटरनि थाखाय सुबिदा गैया माखासे जायगाथिं जाबाय माखासेथिङै जायाखै बिफोरबायदि आरो आरो नखरफ्रावबो सेरखम सुबिदा गैयैलाय खायसे बिराद खस्थ' फरायनाङो सोरबाबा फरायजोबनो हाया सोरबाबा फरायनो हायो बेफोरबायदि जेंना फैयो आरोखि सुबिदा गैयैनि थाखायहाय गोजानाव थांनांगौ जायो जाहाथे खाथियावहाय जोङो सुबिदा मोनो मोजां स्कुल कलेज फरायनो थाखाय सोलों सोलोंग्राफोरनि थाखाय मोजाङै सोलोंनो मोनो कम्पिउटार सोलोंनो थाखाय मोजां कम्पिउटार माबा गैया स्कुलफोराव हाइ स्कुल फोराव मोजां जाहाथे कम्पिउटार मास्थार आरो मा फरायनो मोनो फरायनायनि लाबोनानै होफैयो बेफोरबादि नांगौ जानानै दङ सोलों सोलोंग्रा स्तुदेन्टफोरनि थाखायहाय गोबांथार सोलोंनो थाखायहाय बाखि थाबाय आरो जाहाथे मोजाङै मोजां सोलोंनो सुबिदा मोनो बेफोरखौहाय